हलो जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे हा छाहे हिन हफ़्ते मूंखे ऐक्चुली फैमिली आहे पंज ॼणनि जी हुननि खे न मूंखे हेॾे व्रिजेश्वरी घुमाइणो आहे ऐं बारुल डैम अच्छा टे ॾींहं सम्झि तव्हांजे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॻाल्हि इहा बि ॻाल्हि सही आहे त कहिड़ी ॻाल्हि तव्हांजो ड्राइवर अच्छा अच्छा त कहिड़ो अघु लॻायां हिसाबु छा ॻाल्हायां अंदाज़ो अच्छा इहा सभु मां कैलकुलेशन कयांव घणो थो बीहे पियो त हुन हिसाब सां ग्राहक सां ॻाल्हायां अछा सम्झो टीह चालीह चालीह चालीह हज़ार खणु लॻी वेंदनि लॻभॻि टिनि ॾींहंनि में टे ॾींहं तव्हांजी गाॾी आहे असां वटि जी जी हा अच्छा अच्छा पेट्रोल वेट्रोल सभु हुन में आहे अच्छा त ऐं मुंहिंजो मुंहिंजो घणो ख़्यालु तव्हां रखंदव की न मां उहो बि जोड़ियां हुन में ग्राहक सां अच्छा हलो पोइ ठीकु आहे मां ॿुधायांव थो सुभाणे हुन सां ॻाल्हाए करे तव्हांखे फ़ोन ते पो कंर्फम कंदोमांव खाली तव्हां टे ॾींहं त सुबुह न न मां मां अञा सुभाणे खां ई हलणो आहे अॼु तव्हांखे कंर्फम करायो त मां हुन सां डिस्कस करे मां ॿुधायांव थो हा न न न भई मां बि त कमीशन मूंखे मां बि कमाईंदुमि न ठीकु आहे मां तव्हांखे कलाक ॾेढ में ॿुधायां थो वञा ई थो कनवेंस करे तव्हांखे फ़ोन कयांव थो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ओके जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल